मेरे हिन्दू धर्म में पालन करना है लेकिन बेगूसराय में हिन्दू पालन सब है मेरे बेगुसराय क्षेत्र में बेगुसराय क्षेत्र में हिन्दू है मुस्लिम है सिक्ख है सिपाही है सब है लेकिन हम करते हैं हिन्दू का पालन हिन्दू का पालन करते हैं जैसे कि देवघर हुआ बाबाधाम जाते हैं पूजा पाठ करते हैं गंगा जी सिमरिया है सिमरिया में गंगा जी में नहाते हैं पूजा पाठ करते हैं जैसे कि शिवजी को पूजा करते हैं महादेव को भोला बाबा को पूजा करते हैं उसके बाद हिन्दू धर्म में विवाह होता है हिन्दू विवाह में विवाह होता है उसके बाद मुड़न होता है उसके बाद जनेऊ पड़ता है और हिन्दू धर्म में यही सब होता है हिन्दू धर्म में पूजा पाठ लोग अधिकतर करते हैं दुर्गा जी को पूजा करते हैं शिवजी को पूजा करते हैं और विवाह होता है यही सब होता है हिन्दू धर्म में उसके बाद हिन्दू धर्म में बहुत चीज़ करते हैं हम तो हिन्दू ही हैं हिन्दू का पालन करते हैं लेकिन बेगूसराय में तो बहुत सा है मुस्लिम है सब जाति है लेकिन हम तो हिन्दू ही पालन करते हैं जैसे कि शिवजी को पूजा करते हैं महादेव पूजा करते हैं उसके बाद भोला बाबा का पूजा करते हैं सिमरिया जाते हैं देवघाट जाते हैं हिन्दू धर्म में जनेऊ पड़ता है हिन्दू धर्म में मुड़न होता है और बहुत चीज़ होता है हिन्दू धर्म में मुस्लिम तो ये बात होता है नहीं लेकिन हम तो हिन्दू पालन करते हैं हिन्दू धर्म में पूजा पाठ दीप जलाते हैं रोज स्नान करते हैं पूजा पाठ करते हैं महादेव को पूजा करते हैं दुर्गा को पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान को पूजा देते हैं बहुत पूजा पाठ करते हर तरह से ऐसा बात नहीं है कि जो हिन्दू धर्म हम हिन्दू धर्म ही पालन करते हैं